स्मार्टफोन जीवनके नीक बनेलक तेकर कारण अछि जे अखुनका समयमे लोक मोबाइलेसँ अपन जीवनयापन कऽ रहल अछि मोबाइल अखुनका जीवनमे लोकक हाथ पएर छियै जाहिसँ अपन ओ बिजनेस कऽ रहल अछि व्यापार कऽ रहल अछि आओर ओहि व्यापारसँ अपन घर परिवारके चलबैमे सहायक होइ छै ताहि दुआरे स्मार्टफोन जीवनके एगो अभिन्न अङ्ग छी